हमलोग हाँ हमलोग हिन्दू धर्म हैं हमलोग में रीति रिवाज़ है हमलोग है ना पूजा पाठ करते थे नहा करके हमलोग चाय पीते हैं नहा करके नहा धो करके हम मन्दिर जाते हैं जाते थे हम जाते थे शिव जी का मन्दिर धोते थे हमलोग उनको बेलपत्र एक लोटा जल चढ़ाते थे तो जितना है जितना कोई शिव जी का सिँगार का सामान है उनको हम चढ़ाते थे गौरा पार्वती जी मन्दिर में रहते थे गणेश जी रहते थे उसको भी हम लगता है खूब पूजा पाठ करते थे मन्दिर में जो करके पूजा पाठ करके जब घर आते हैं तो हमलोग चाय बनाकर पीते थे बिना नहैले हम चाय भी नहीं पीते थे न ही खाना खाते थे हमलोग बहुत सफ़ाई से बहुत अथी से रीति रिवाज़ से एकदम से हमलोग रहते थे हमलोग भारतीय हैं हमलोग को बहुत नियम धर्म से रहते थे इसको सबको रहना चाहिए हिन्दू धर्म है हिन्दू धर्म में नहा धो करके सबको नाश्ता करना चाहिए सबको भोजन करना चाहिए पूजा पाठ करना चाहिए हिन्दू धर्म है हिन्दू धर्म में पूजा पाठ अवश्य करना चाहिए बिना भगवान का ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय कह खूब शिवजी का नाम लेना चाहिए देवी माँ का नाम लेना चाहिए उठत बैठत हमेशा उठत बैठत हमेशा भोले बाबा का नाम लेना चाहिए भगवान सबका दुख हरते हैं हमारे घर में हमलोग को गीत जैसे रीति रिवाज़ है मेरा मन खूब पूजा पाठ में रहते थे बिना हम शिव जी को नहबा करके भोजन और चाय नहीं पीते थे मन्दिर जाते थे सबलोग हमलोग को शिवजी को खूब अच्छी तरह से नहबा करके चन्दन लगा कर बेलपत्र चढ़ा कर फूल चढ़ा कर भस्म चढ़ा कर भोग लगा कर धूप अगरबत्ती दिखा कर खूब शिव जी को सजा करके हम पूजा करते थे घण्टा घर भी बजाते थे तब घर आते हैं तब चाय बना करके हिन्दू धरम में खूब सफ़ाई करनी चाहिए यह जूठा बर्तन में नहीं खाना चाहिए खूब सफ़ाई जितनी करेंगे उतना आगे हिन्दू धर्म बढ़ेंगे हमलोग के ही हिन्दू धर्म में यही रीति रिवाज़ है लोगों के ही काम करना चाहिए